एक बार मैंने मतलब बहुत बहुत मतलब दिक्कत से घर बनवाया क्योंकि मेरे पास एक ही घर था अब मेरे घर मेहमान उहमान आते थे तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी तो इस लिए मैंने घर बनवाया और उसका क्या किया मैंने पूजा करने की सोची गृह प्रवेश जिसको कहते हैं मैंने गृह प्रवेश कराया कथा वथा सुना और मेरी समूह की महिला थी जिससे मुझे बहुत लगाव है दीदीयाँ हैं समूह की तो वो लोग बोल रही थी कि आप घर बनवाई हैं गृह प्रवेश करेंगी तो हम लोग को पूछेंगी कि नहीं हम बोले काहे नहीं दीदी आपको ज़रूर पूछेंगे आप लोग के आशीर्वाद से मेरा घर बना है हम ज़रूर पूछेंगे फिर क्या हुआ मैंने उन लोग का मतलब समूह के दीदीयाँ थीं उन लोग को मैंने अपने घर बुलाया बोला दीदी आइए मेरे घर पूजा है गृह प्रवेश है आप लोग को सभी को आना है और आ कर के भोजन भी कर के जाना है तो मैंने उसमें देखिए क्या बनाया था भोजन में सुबह में नाश्ता बनाया था आलू चना के घूगरी बनाई थी मैंने और सूजी का हलवा बनाया था उसके बाद सभी ल मतलब मिल जुल के बनवाईं थी दीदीयाँ और उसके बाद में मैंने शाम के टाइम खाने में गोभी आलू मटर की सब्ज़ी रेशादार बनाया था आलू बै आलू बैगन पालक की सब्ज़ी बनाया था मैंने और उसमें कचोरी थी और बुनिया था गुलाब जामुन था और दीदीयाँ ने सभी मतलब सभी दीदीयाँ मेरे मायके वाले मेरे और भी रिश्तेदार थे ननंद थीं सास थी ससुर थे सभी मतलब आए आने के बाद सभी भोजन किए अच्छे से उन लोग का आदर सम्मान किए समूह के दीदीयों को उन लोगो ने मेरी बहुत तारीफ़ किया और मुझे बोली दीदी आप ऐसे ही बढ़ती रहिए है ये सब सब समूह की महिला हैं सभी दीदीयों को हम ने बुलाया था अपने घर गृह प्रवेश में